जि'यां कि तुसेंगी अज्ज स्वीमिंग दे बारै च सनान लग्गेआं जि'यांं साढ़ी डोगरी भाशा च आखदे तारी मारनी होर एह्दे आस्तै अस मतलब कियां सेफ रेही सकदे ओह्दा तुसेंगी थोह्ड़ा मता अ'ऊं सनान लग्गेआ जिन्ना मी पता ऐ होर जि'यां कि पैह्ले नम्बर होई गेआ साढ़ी इक मतलब किट होंदी उसी गलांदे ड्रेस होर ओह् अलग होंदी मतलब जि'यां कि पानियै तुसें तैरना ओह्दे आस्तै एह् केह् होंदे कपड़े एह् नेईं होंदे मतलब अलग होंदी ओह्दे आस्तै कि जैकेट होंदी होर मतलब कोई मतलब ओह्दे आस्तै सेफ सेफ रौह्ने आस्तै मतलब कोई ऐसे जगह मतलब ऐसे जगह जित्थें तैरना होऐ जो मतलब तुसें अगर तारी बगैरा स्वीमिंग बगैरा करनी होऐ ऐसी जगह करनी जित्थें तुस अपनी अपनी जेह्की जिन्द ऐ ओह् बिकलुल साफ मतलब सेफ रक्खी सको होर जि'यां कि जि'यां कि तुसेंगी अ'ऊं सनान लग्गेआं तां जि'यां कि साढ़ै उत्थैं घरै दे कश तौह् ऐ होर मैं उत्थें कि बड़ी बारी मतलब अपने दोस्तें बगैरे कन्नै जन्ना होर मतलब एह् नेही जगहें उप्पर असें स्वीमिंग नेईं करनी चाहिदी अगर जि'यां कि तुसेंगी जियां कि अ'ऊं अगर तौही दी गल्ल करां तौही दे मतलब पानियै दा इन्ना ज्यादा प्रेशर होंदा कि जेह्का अस मतलब ज्यादा देर तक ओह्दे बिच्च नेईं रेही सकदे ओह्दे बारै च अस मतलब ओह्दे पानियै दा खतरा होंदा जि'यां कि चट्टान आई जां किश बी होई जा मतलब पानिया दा प्रेशर अपने आप बधी जा जां किश बी होई जा मतलब जियां गलांदे कि भूंचाल अर्थक्वूइक गलांदे जेह्के इंग्लिश बिच्च ओह् आई सकदा कुसलै बी होर एह् नी ऐ मतलब जेह्की डेंज डेन्जरस जगह होंदी उसें ओह् उत्थैं स्वीमिंग नेईं करने चाहिदी कोई ऐसी सेफ जगह दिक्खनी चाहिदी जिथें मतलब अस अपने आप गी सेफ रक्खी सकन जि'यां कि तुसेंगी सनां कि जेह्ड़ियां जगह उप्पर पैह्ला कुतै जाना नी चाहिदा अगर तुस गलती कन्नै अगर इ'नें जगह उप्पर पुज्जी बी गे अगर गे बी ते तुसें अपने कन्नै जेह्की स्वीमिंग आस्तै किट बगैरा होंदी जैकेट बगैरा ओह् अपने कन्नै रक्खनी चाहिदी होर अगर इ'नें जगह् उप्पर गी तुसेंगी अगर स्वीमिंग करने दा मगर मन बी आखेआ तां ओह् बगैरा जैकेट बगैरा लाई तुसें ओह्दे बिच्च पौना चाहिदा बगैर जैकेट दे तुसें नेईं पौना चाहिदा क्योंकि एह्दे कन्नै बड़ा ओह् होंदा मतलब बड़ा खतरा होंदा होर एह्दे कारण कि बड़े लोग जेह्के हैन तां अपनी मतलब जान देई बी चुके दे न एह्दे आस्तै कि एह्दे आस्तै सब इ'यै चाहन्नां कि मतलब तुसें अगर कुदै बी स्वीमिंग करनी होऐ अपनी किट बगैरा होंदी जैकेट बगैरा ओह् हमेशा तुस अपने कन्नै रक्खो होर तुसें अगर स्वीमिंग इ'नें जगह् उप्पर करनी ऐ बंदा बाय चान्स करनी होऐ जैकेट बगैरा तुसें जे किश होंदा मतलब सारा किश तुसें अपने कन्नै रक्खना होर स्वीमिंग कुदै ऐसी जगह ऐसी जगह् उप्पर करनी जित्थे कि मतलब तुस सेफ रेही सको होर एह्दे एह् नेही जगह उप्पर दिक्खना नि अगर दिक्खी बी गे तां जे जे मतलब चीज़ां होन्दियां सारियां कन्नै लेई'र जाना होर स्वीमिंग कुदै ऐसी जगह उप्पर करनी जित्थें कि तुस अपनी जिंदगी जेह्की बिलकुल सेफ रक्खी सकन होर एह्दे कारण कि थुआढ़ी अपने आप गी मतलब अपने आप गी तुसें सेफ रक्खी सकदे ओ तुस होर अपने मतलब अपने जेह्के घराआह्ले न अग्गें पिच्छें सारे गी अगर सनानां अगर कि बाय चान्स अगर उनेंगी बी सनाना कि अगर तुस कुदै स्वीमिंग करने जन्दे किट बगैरा अपने कन्नै रक्खा करो होर अगर तुसें तौहियै करनी तां तौही मतलब इ'यां नेईं पोआ करो होर अगर तुस बाय चान्स अगर तुसें करनी बी ऐ ओह् किट बगैरा तुस हमेशा अपने कन्नै रक्खो होर स्वीमिंग ऐसी सेफ जगह उप्पर करो जित्थें कि तुस अपने आप गी सेफ रक्खी सको होर अपने जेह्के अग्गें पिच्छें लोग न उ'नेंगी बी इयै सनाओ कि तुस मतलब इस कि मतलब कियां तुस एह् स्वीमिंग मतलब करी सकदे होर कियां तुस अपने आप गी सेफ रक्खी सकदे